नमस्ते कि चाही अहाँके कोन आम लेबै पनरह सओ रुपैए क्विन्टल मालदह किशनभोग कलकतिआ बिज्जू सबके रेट अलग अलग हैत गुलाबखास आम पचीस रुपैए क्विन्टल पचीस सओके क्विन्टल मालदह तीन हजारके क्विन्टल पनरह सओके क्विन्टल पचीस सओके क्विन्टल हँ कमे रेट छै हमरामे सबसँ पूरा बजारसँ कम हैत होतै कम अहाँ मिलाकऽ लिअ बड़का छोटका सब हँ कम करबै छाँटमे नहि आम देब छाँटिके नहि आम देब नहि बड़कासब रेट कम करब से छाँटिके नहि देब घरपर रखने छिए आबू ने लऽ जाएब कोन आम बेसी लेबै हँ कोन आम बेसी लेबै बाहरसँ मँगाबै पड़तै कहिआ अएबै कै बजे अएबै पक्का अएबै करब कनहू नहि जेबै रेट हँ रेट ठीकठाक लगा देब आकऽ लऽ जाएब ठीक छै